मैंने कुछ समय पहले अपने बालों के लिए कंडीसनर ख़रीदा था मैंने सोचा कि इस से बाल अच्छे हो जाएंगे और घने हो जाएंगे और काले हो जाएंगे लेकिन मुझे इस के बिल्कुल ही विपरीत देखने को मिला इस से मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए बहुत ही ज़्यादा मैंने जैसे ही जैसे इसे उप्योग लाना चाहा वैसे वैसे कुछ दिनों के बाद में ये इस ने मेरे साथ मेरे बालों के साथ बहुत ही बुरा किया मेरे बाल पहले कुछ घने थे लेकन जैसे जैसे मैंने इसका कंडीशनर का उपयोग किया वैसे वैसे हमारे बाल झड़ने लग गए जैसे मैंने थोड़े दिनों बाद में देखा तो बालों में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा झड़ने लग गए थे तो मैंने कुछ दिनों बाद में फीर इसका उपयोग बंद कर दिया मैं तो इसे यह सोच कर ले कर आया था कि कंडीसनर है अच्छा उपयोग करेगा लेकिन नहीं इसने तो बिल्कुल ही विपरीत विपरीत वाला काम किया है इसने मेरे पूरे बालों को सफ़ेद कर दिया पूरे बाल झड़ने लग गए मैं तो सोचा था कि कुछ अच्छा होगा लेकिन ये तो इसके बिल्कुल ही विपरीत हो गया